हेलो हँ औ हम बरुण बजै छी अहाँके फोन कएने रही जे हम पटना एयरपोर्टपर उतरब हँ काल्हि हमर साढ़े एगारह बजे प्लेन लैण्ड करत तय समय अछि साढ़े एगारह बजे

हँ तऽ अहाँ एगारह बजे ओतऽ पहुँच जाइ ससमय हँ ओतऽ आबिके अहाँ प्रतीक्षा करब उपरमे तऽ फोन नहि लागै छै जखने हम लैण्ड करब तऽ अहाँके फोन करब आओर अहाँ फोन रिसीव करैके मोडमे राखब जे फोन हम करी तऽ अहाँ एकबेरमे फोन उठा ली एगारह बजे तक निश्चित रूपसँ